जोंनि ब्रह्म धोरोमावथ' जोंखौ देहा जोथोन लानाय माने बिदिनो जों दुगै फुजा पानि होयोब्ला जों दुगैग्रोनांगौ जायो आरो ओंखाम ओंख्रि संनायनि सिगां जों फाइखानायाव हाबोब्ला दुगैनानै संनांगौ सिखारनाय लोगो लोगो फाइखानायाव हाबनानै दुगैनांगौ सिफोरखौ गाथार गाननानै ओंखाम ओंख्रि संनान जानो होयो आरो नै न'बांफोरखौ साफा सिबस्रांनानै ओंखाम संग्राफोरखौ ओरैनो गादा गुदा संनो होआ आरो मानि सिखारनाय लोगो लोगो जों ओंखाम संग्रा सिबस्रांबाय आमफ्राय सिथ्ला सिब्बाय बिदिनो बाहेरा खामानिफोरथ' जों बे समाव माबाथ'बाय अमाफोर दंब्ला अमा आदार हैबाय हैयाब्लाथ' बिदिनो हैनो हास्लाबाब्ला जों बेफोरखौ दोनथ'नानै दुगैनानै ओंखाम संग्रा सिबखांनानै नै फाइखानायाव हाबनान दुगैनोसै ओंखाम ओंख्रि संसै आरो जों जों बेखौ फोरंदों आरो जोंनि गुरु आफाया आरो बेफोरबायदि खालामोब्ला देहायाबो गावबागावनो साफोन सिखोन थायोब्ला देहाफोराबो माबा जायो नालाय गोजोन थानो हायो जेनेबा जेबो बेमार आजार जानो हाया बिदि मोनो आरो जोंनि साननायाव जों गोसोफोरखौबो दाथ मोनो जों गुरुनिफ्राय जेनेबा माबा मोनसे दै सान्थि एसे मोलोङोब्लानो जों गोजोननाय मोनो माने आरो माबा मोनसे सुवा बादुवा जायोब्लाथ' जों जग्य' होनानै सान्थि खालामनान लाखायो न'खौ ब्राह्मन लिंहरनानै बिदिनो जोंखौ सुवा बादुवा जायोब्ला फोथारनान लानो थाखाय फोरोङो आरो बे संनाय खावनायफोराथ' जोङो मिरामिस दिनाव मिरामिस जाबाय मिरामिसफोर जाग्रा दङब्लाथाय मिरामिसफोरनो जों दांदेरनान संखाया दुगैनानैसो संखायो जों सोरांब्लानो ओंखाम ओंख्रिखौ फाइखाना हाब्बाय ओइबासिनो दुगैबाय ओंखाम ओंख्रि संबाय जों फिसाफोरनोब्लाबो जों बिदि जाहोआ आरो फुजा पानि होबाय फुजा होनांगौ समाव जों फुजा होबाय ओंखाम ओंख्रि संहोग्रोजोबनानै फुजाखौ उनाव होबाय एखमब्ला हास्लाबाब्ला नों हारसिं मानसिब्लाथ' हास्लाबा जायो न'खर संसार सालायनांगौआ हारसिं जायोब्ला बिहाव बिखुनजो थाफायोब्ला एसे हास्लाबा आरो बेफोरबायदिआवबा माने बिमा बिफा थायोब्ला एसे सहाय मोनो आरो बिहाव बिखुनजो थाफायोब्ला बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय एसेनोसै